اردو زبان ایک قدیم زبان ہے جو ایک زمانے میں ریاستی زبان ہوا کرتی تھی اور ابھی کے زمانے میں بھی لوگ اردو کو پڑھنا لکھنا بولنا شاعری سننا تشریح کرنا اس پہ باتیں کرنا اپنی نعتیں لکھنا غزل لکھنا بولنا پسند کرتے ہیں لوگ کچھ اگر سننا ہی پسند کرتے ہیں شعر نعت شاعری غزل تو وہ اردو میں زیادہ سننا پسند کرتے ہیں ان کی اپنی ایک پسند ہے زیادہ تر دیکھا گیا ہے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں سماج کے اندر میں کہ جو بھی ہمارے علاقائی لوگ ہیں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ اردو کو زیادہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ اردو جو ہے ایک اچھی زبان ہے اور اردو کو سننا وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک پرانی زبان ہے اور یہ ہندوستان کی زبان ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس زبان کے ذریعے بہت ساری تعلیمات ہیں اور بہت سارے جیسے ہمارے یہاں بہار میں یہ دوسرے نمبر کی زبان کہلاتی ہے پہلے ہندی دوسری اردو ہے اردو کی ایک اپنی الگ پہچان ہے کہ اردو جو ہے اپنے آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی پہچان ہے وہ